मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में अपना अनुभव बता रहा हूँ कुछ समय पहले मैंने फ्लिपकार्ड का इस्तेमाल करके एक हैडफोन मंगाए थे जो तकरीबन डेढ़ से दो हजार के आए थे उनका मैंने पहले से ही औडलाइन भुगतान कर दिया था मैंने उनको ऊपर से देख कर मँगाए थे फोटो देखकर मँगाए थे जब वो आए जब मैंने उनको यूज़ किया तो उनकी बैटरी बैटरी भी बहुत खराब थी और उनकी साउंड भी बहुत खराब था वह ज़्यादा देर नहीं चल पाते थे और उनका आवाज भी बहुत खराब रही धीरे धीरे उसके एक कान के से आवाज आना बंद हो गई और धीरे धीरे वह खराब हो गया तो इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप औनलाइन खरीदारी ना करने से औनलाइन खरीदारी ना करें और ज़्यादातर दुकान से सामान खरीदने खरीदने कि कोशिश करें क्योंकि औनलाइन मैं अपन सिर्फ फोटो देखकर मँगा सकते हैं औफलाइन में आप यूज करके भी देख सकते हैं इसलिए ज़्यादातर खरीदारी आप दुकान से करें